آج کے زمانہ میں موبل ہر کسی کے پاس ہے اور ہوتا بھی ہے ہمارا پہلا موبل تھا نوکیا جس کو ہم صرف بات کرنے میں استعمال کرتے تھے اور اس کا میسج کرتے تھے اس موبائل سے تب دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ بہت سا چیز بدلنے لگا ہے پھر نوکیا سے ہم لے لیے تھے چھوٹا آسا فون کار ون تو اس سے بھی ہم لوگ بات کرتے تھے میسج کرتے تھے انٹرنیٹ نہیں چلا پاتے تھے جس کی وجہ سے ہم لوگ کو بہت سا یہ کرنا پڑتا تھا لیکن پھر اس کے بعد ایم آئی موبل آیا جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں موبائل واٹسپ چلاتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں آن لائن سامان منگواتے ہیں کوئی بھی چیز وہ بڑے موبائل سے منگوا سکتے ہیں اسی وجہ سے بہت اچھا ہوتا ہے فون اور آج کے زمانہ میں موبائل کا بہت زیادہ ضروری ہر کوئی اس کا استعمال کر کے موبائل کا کیونکہ موبائل ہر انسان کے پاس ہوتا ہے موبائل بہت ہی اچھی چیز ہے اور اس کا استعمال بھی اچھا سے انسان کرتا ہے موبل کے ذریعہ سے انسان پڑھتا ہے آن لائن بیٹھ کر آن لائن بیٹھ کر پڑھتا ہے اچھے سے جو مہنگائی پڑھائی ہوتے ہے وہ کم دام میں بھی ہو سکتی ہے تھوڑا سا پیسہ دے کر اور موبائل کے ذریعہ سے انسان ہر ایک چیز کرتا ہے موبائل بکنگ کرتا ہے ٹکٹ بکنگ کرتا ہے موبائل سے ہی ریچارج کر لیتا ہے کسی کو پیسہ بھیجنا ہوتا ہے موبائل کے وجہ سے اسے بھیج دیتا ہے اسی لیے بڑا فون بہت ہی ضروری تھا پہلے چھوٹا فون تھا جس کے وجہ سے ہم لوگ اس کا استعمال بہت ہی کم کرتے تھے صرف اس سے بات کر پاتے تھے میسج کر پاتے تھے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں کرتے ہیں بڑا فون سے ہم لوگ انٹرنیٹ چلاتے ہیں ہر ایک چیز کرتے ہیں